हलो फल लेना था सेब संतरा अनार इस तरह नहीं रहेंगे बीमार क्या सब बेचते हैं अरे इ सब ख़राबी करे चुकन्दर चाहिए अनार चाहिए कैसे है किलो तो कितने हैं सेब सरा हुआ नहीं ना है

केला कैसे कौन केला है सिन्हापुरी की सब केला रखते हैं हलो सेब कैसे हैं अंगूर केला कैसे है दर्ज़न अमरुद है अमरुद

नाशपाती है ऊ कैसे है अनार छोटा है की बड़ा है ज़्यादा कहे है दूसरे दुकान में तो इक्कीस सौ रुपये देता है अस्सी रुपये ही देता है